ओके प्रोसिजर पयले पडटा तो कॅमरा बरो आसपा जाय हो कॅमरा बरो आसपा बरो आसा म्ह कोताय ना पूण ताका लेन्सीसूय बीन बरो घालपा जाय सो दॅट फोटोज काडटना पासून बरे एंगल्स लायटींग सारकें येवपाक तेंय कोतायना बट मनीस को काडटा तेगेलें बरी इन टेंन्शन आनी स्टेबिलिटी बरो आसपा जायी

फोटोज काडटाना पासून बरे करून एक कितें सिनरी सिनरी घेवन सारको एंगल दवरन सार करपा जाय प्रॅक्टीस सार करपा प्रॅक्टीस आसपा जाय सो दॅट तूं फोटोज काट काडटा म्हणल्यार तुगे बरो जाता ते फोटोज का काडून मागीर एडिटींग आनी पोस्टींग आसता तूं एडीट कोत्तना पासून तुका पेशन्स आसपाक जाय तुवें रश करपाक जायना तें केले म्हटीर तुगे आवटकम तुगे फोटोज आ विडिओज बरे येताय इवन तूं पोस्ट करता तेन्ना तुगे कॅप्शन व फिल्टर्स तूं घालपा सोदता तो ते सारकोन घालपा जाय आनी तूं कित फोटो काडटा ऑर विडियो घालता तेंगे स्टोरी टॅलिंग बरो आसपाक जाय लोकां इन्स्पायर कोत्तोले भाशेन